नमस्कार मेम मेम मैं बता रहा हूँ कि मुझे सब्जी खरीदनी है तो मेम यही बात रहा हम कि मेम कि मुझे सब्जी खरीदने आज सुपर मार्केट गया था वहाँ भी सब्जी देख के आया हूँ और आपके पास भी सब्जी खरीदने के लिए इसलिए आपके पास आया हूँ अभी तो मेम बताये ये आलू कि क्या प्राइज़ है अच्छा मेम आज कल तो टमाटर बहुत महंगे हो गए होंगे डेढ़ सौ रुपए किलो चले गए डेढ़ सौ रुपए किलो हो गए होंगे टमाटर के भाव तो बढ़ गए है मेम लेना तो है लेकिन टमाटर के तो आजकल भाव इतने बढ़ गए है कि टमाटर खरीदना तो देखो मिडल क्लास आदमी के लिए थोड़ा होता है ऐसा बताइए आप दूसरी सब्जी बताइए पालक क्या भाव अच्छा धनिया

तो मेम ये बैगन क्या भाव है और ये बीन्स

अच्छा यह तो मेम यह मेथी क्या भाव है मेथी का मिर्ची मिर्ची हरी मिर्च

अच्छा मेम हरी मिर्च सस्ती हो गई है ना अच्छा तो फूल गोबी कि क्या प्राइस है इसकी अच्छा सही है तो मेम एक काम कीजिए आप एक किलो टमाटर कर दीजिए

मेम टमाटर के पहले प्राइस तो देखो इतना महंगा है फिर इतना ज़्यादा खरीदना तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा फिर आप मेम

अभी तो आप एक किलो ही कर दो हाँ हाँ हाँ कोई नहीं प्राइस आप बेस्ट लगा देना लेकिन एक किलो कर दो आप दो किलो बैगन कर दीजिए क्या क्या प्राइस बताई हाँ हाँ कीजिए कीजिए आप आप करो और तीन किलो कर दीजिए बीन्स कर दीजिए हाँ हाँ तीन किलो बीन्स कर दीजिए है आप टोटल कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कितने हो रहे है कितने नहीं हो रहे मैं आपको पे कर दूँगा अनलाइन ही डेढ़ सौ हाँ चालीस

तो तीन सौ चालीस हो गए मेम टोटल है ना तो मेम तीन सौ चालीस में आपको अनलाइन पे कर देता हूँ है ना मेम ये देखो इस्कैनर हो गया है हो गया मेम हो गया है ओके थैंक्यू